हेलौ ओइ लोगो बे सुलेखानि मोन्थायाखौ नों गोसोआव दं ना गैया ए आं सुलेखानि गारांखौ जि मोजां मोनोमोनहाय ए बे सुलेखायानो सिगांहाय गाथायदोंमोनहाय खन्थाइ रोजाबनायावहाय सुलेखानि गारां बादि हो औ बेनो साबसिनमोन बिराथ मोजां रैसुमै गोदै राव माबा रोजाबनाया खोनासंबाय थाथावथावनो मोनोमोन आं ए

औ ए आंबो बे आलाइआरन होननायाखौ जि मोजां मोनोमोनहाय लोगो जि खोनासंनो लुबैयो आङो औ बिनि बिनो रोजाबनायनि गोजा सुलेखानिनो फिलिमखौबो नायबाय आं फिलिमखौबो नायदों औ सुलेखानि फिलिमखौ आं खेबनैसो जादों फिल्म नायनाया फिलिमाखौबो मोनथायाखौबो गोसोआव बेखोनो आलाइआरन होननायनि बेखौल' गोसोआव दङ आङो नोंबो नायदोंमोन

औ आं बावाखै खोनासंबाय थायो आं दाबोनो औ खोनासंनांगौ मालाबा मालाबा खोनांसंबाय थायो आं दाबोनो सुलेखानि गारांखौ औ दे लोगो दे